योगके अभ्यास सेहो मानसिक आओर शारीरिक स्वास्थमे विकाससँ छै तहि दुआरे एखनि जे अहाँ देख रहल छियै स्वास्थ सेवा पहिलका समयमे ई चीज नहि रहै एते बीमारी नहि छलै तहि दुआरे योगके अभ्यास ओ हमर अहाँके संस्कृति सभ्यतासँ ही ई चीज रहै जे योगाभ्यास जे कि वर्तमान युगमे धीरे धीरे छै हम अहाँ ग्रहण कऽ रहल छी लेकिन ई हमर अहाँके नया चीज नहि छियै ई हमर अहाँके जे छै से पूर्वज ई चीजपर आधारित रहै योगपर आधारित रहै पहिने एतेक बीमारी कहाँ लेकिन आइ अहाँ देख लियौ खान पान आदमीके योग नहि तैँ दुआरे योगके कऽ अभ्याससँ अहाँके शारीरिक आओर मानसिक दुनू तरहके विकास एकरामे होइत छै भावनात्मक विकास स्वास्थ्यके विकास

एखनिओ जे छै से योगाभ्यास आजुक पाठ्यक्रममे एगो विषय भऽ गेल अइ ई एक तरहके विषय भऽ गेल यए आओर एकर नियमित व्यायाम करलासँ बहुत कम बीमारी होइके अहाँके चान्स अछि भऽ सकैत छै हरेक तरहके छै योगाभ्यास योग सेही सम्पूर्ण अहाँ स्वास्थ्यके जे छै सही कए सकै छियै अपन मनोदशाकेँ भावना भावनात्मक विचारके भी एकरासँ सही कए सकै छियै योगाभ्यास महत्वपूर्ण छै हमर अहाँके समाज लेल हमर अहाँके बच्चा लेल हरेक लेल पहिलका समयमे एहन तरहके मेडिकल व्यवस्था नहि रहै मुदा एकर बादो हम आओर अहाँ बहुत निरोग रहियै ई चीजसँ जे आइ ओ चीज नहि छै